میں گھر میں مختلف اوقات میں مختلف مشروبات بنانا پسند كرتا ہوں جیسے كہ گرمی كے موسم میں آزیادہ تر شربت اور لسی بنانا پسند كرتا ہوں كبھی كبھی شربت لیمو كا ہوتا ہے تو وہیں كبھی كبھی روح افزا كے ذریعے شربت كو تیار كرتا ہوں جس سے كہ بدن میں تازگی اور ٹھنڈا پن محسوس ہوتا ہے اسی طرح ٹھنڈیوں كے موسم میں مشروبات میں زیادہ تر میں چائے بنانا پسند كرتا ہوں اور چائے لینا پسند كرتا ہوں چائے مجھے بہت پسند ہے اس لیے چائے كو بنانا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور میں ہر وقت پیتا بھی رہتا ہوں اسی طرح سردیوں كے موسم میں میں كبھی كبھار سوپ بھی بناتا ہوں كیونكہ سوپ كے ذریعے بدن میں گرمی كا احساس ہوتا ہے اور سوپ ہمارے لیے كافی فائدہ مند بھی ہوتا ہے